मैं मतलब डिलिवरी मैंने जो है पार्सल कुछ ऑर्डर किया था जिसमें मैं डिलिवरी बॉय को अपना लोकेशन बताती हूँ तो उसको नहीं अगर उसे नहीं समझ आता है तो हम लोग एग्जैक्ट रूटीन मतलब एग्ज़ैक्ट लोकेसन बताने के लिए अगर हमारे पास में कोई ऑफ़िस है या कोई कम्पनी है या कोई भी ऐसा फ़ेमस चीज़ तो ऐसा अगर मतलब उसपे हम लोग को मेंसन कर देना है जो भी हमारा पार्सल है जिससे डिलिवरी बॉय पता करके हमारे घर पे अच्छे से आ जाए अगर वो उससे भी उसको परेशानी हो रही है तो उसको मतलब जब वो हमारे पास कॉल करेगा तो हम उसको किस किस तरीके से मतलब कहाँ पे हमारा घर है कौन से मतलब कहाँ से आ सकता है हमारे घर के मतलब हमरे पा हमारा पार्सल देने के लिए वो हमें बताएंगे कि कहाँ से मुड़ना है और कहाँ पे जाना है जैसे कि हमारा अगर मेरा घर जैसे एमेज़ॉन ऑफ़िस के पास है या कहीं टाटा मोटर के पास है या हमारे कोई दुकान है हम लोग का जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो तो ऐसी जानकारी हम लोग जब डिलिवरी बॉय को दे देंगे अपने मतलब पार्टनर को तो ऐसे में उसको जो हमारा घर का पता लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर हम टाउनसिप में रह रहें जैसे कॉलोनी में रह रहें तो कॉलोनी में अपना जो पार्ट का नाम बता देंगे और जो न जो भी हमारे जो घर का नंबर होता है वो बता देंगे जिसके माध्यम से जिसे जैसे मतलब डिलीवरा को ये डिलीवरी बॉय को ये पता चल जाए कि हमारा घर कहाँ पे है तो वो आसानी से हमारा मतलब पार्ट और घर देख के हमारे यहाँ सामान जो है अच्छे से सुविधाजनक रूप से डिलीवर कर देगा तो ऐसे और अगर गूगल लुक मतलब गूगल से भी हम लोग गूगल लोकेसन का भी हम लोग अगर उ अगर ऐसे भी नी उसको पता चला तो हम लोग अपना ऑनलाइन जो है लोकेसन सेंड कर देंगे जिसके माध्यम से भी वो हमारा घर का पता लगा के हमारे घर आज आ जा सकता है